ہلو جی جی ہاں میں عارف ملک فروٹ سیلر بات کر رہا ہوں بتائیے جی حیدر بھائی بتائیے جی ہاں ہمارے یہاں فروٹ مل جائیں گے ہمارے یہاں بھائی ویسے تو سارے فروٹس ہی مل جاتے ہیں جیسے سنترہ کیلا آم اور چیکو اور واٹرمیلن اور سارے ہی فروٹس مل جاتے ہیں ہمارے یہاں ویسے تو آپ کو بتائیے کیا کیا چاہیے جی ہاں مینگ جی ہاں مینگو اور بنانا بھی مل جائیں گے آپ کو مینگو بھی بھائی ہمارے یہاں کافی ورائیٹی کے ملتے ہیں جیسے دشیری بمبئی اور چونسا سارے ہی ورائیٹی کے مل جاتے ہیں آپ کو کونسے چاہئیں ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں سارے ہی سارے ہی فروٹس ویسے تو فریش ملتے ہیں ہم لوگ ایسا ہوتا ہے صبح میں لے کے آتے ہیں وہ شام تک سب بک جاتے ہیں دوسرے دن ہم فریش ہی لے کے آتے ہیں تو رکھا ہوا مال ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے ہمارے یہاں ساری چیزیں فریش ملتی ہیں چاہے آپ کسی کی بھی بات کریں چاہے کیلے سیب آپ کسی کی بھی بات کریے ساری چیزیں ہمارے یہاں ویسی ملتی ہیں فریش ملتی ہیں جی ہاں آپ کو دو کلو آم دو کلو کیلے مل جائیں گے آپ کو کون سے آم چاہیے

اچھا آپ کو دشیری آم چاہئیں جی ہاں ہمارے یہاں دشیری آم مل جائیں گے آپ کو بھائی آپ کے سو روپے ایک تو کیلوں کے ہو جائیں گے اور آپ کے سو روپے آم کے ہو جائیں گے تو آپ کے سب دو سو روپے ہو جائیں گے بھائی ابھی ایسا ہے نا ابھی آموں کی بکری وغیرہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے مہنگے آ رہے ہیں تو مہنگے ہی بک رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے سے مہنگے ہیں ابھی فریش آم آ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو آپ کو اس وجہ سے تھوڑے مہنگے لگ رہے ہیں ویسے مہنگے ہیں نہیں ویسے آپ اور جگہ ٹرائی کرو گے تو اس سے مہنگے ہی ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے بھائی آپ آ جائیے ہمارے یہاں مل جائے گی ساری چیزیں آپ کو